हमारे यहाँ दीपावली मनाई जाती है दीपावली में रंगोली बनाया जाता है और पूजा पाठ किये जाते हैं ऐसा माना जाता है कि रंगोली मनाने से लक्ष्मी माँ उस पर पैर रख कर हमारे घर में प्रवेश करती हैं और लक्ष्मी पूजा की जाती है दीपावली की दिन हमारे घर में प्रसाद बनता है लक्ष्मी माँ का पूजा होता है नए नए बर्तन बर्तन खरीदे जाते हैं और हमारे यहाँ पूजन पाठ किया जाता है लक्ष्मी माँ का हमारे घर में प्रवेश माना जाता है कि हमारे घर में लक्ष्मी माँ दीपावली के दिन प्रवेश करती हैं और पूजा पाठ किया जाता है अच्छे से हम लोग नए नए वस्त्र पहनते हैं दीपावली के दिन रंगोली मन से बनाते हैं रंगों का प्रयोग करते हैं और हमारे घर में रंगोली मनाई जाती हे हमाये घर में सब मुख्य अतिथि लोग आते हैं घर में परिवार होता है नए नए वस्त्र पहनते हैं दीपावली के दिन हम लोग हिंदू धर्म से हैं इसलिए हम लोग हिन्दू धर्म का पालन करते हैं पूजा पाठ करते हैं सुबह उठ को सु सुबह उठ कर हम लोग सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं और आरती ल अन करते हैं कुमकुम माथे पर लग पूजा करने के बाद हम लोग माथे कुमकुम लगाते हैं जो बाकि लोग आते हैं हमारे घर में हमारे माताएँ बहने जो आती हैं उनको भी हम लोग आरती देते हैं और उनको कुमकुम लगाते हैं और हमारा पूजा पाठ ही से सफल होता हैं हम लोग हिन्दू धर्म में से प्रवेश हम लोग हिन्दू धर्म का पालन करते हैं हम लोग हिन्दू हैं इसलिए हमारे यहाँ पूजा पाठ होता है पूजा पाठ कराया जाता है और हमारे यहाँ दीपावली होली तीज त्योहार होता है हर एक ती हमारे यहाँ हम लोग साउन का सोमवार व्रत करते हैं तीज का व्रत करते हैं करवा चौथ का व्रत करते हैं और हम शिवरात्री का व्रत करते हैं हर एक त्योवार होता है आदि बहुत सारे त्योहार हैं जो हम लोग व्रत करते हैं जिउतिया माँ का व्रत करते हैं और गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं और यह सब हम लोग व्रत रखते हैं पूजा पाठ करते हैं व्रत के ने करवा चौथ मनाया जाता है करवा चौथ के दिन हम लोग व्रत करते हैं शाम को चाँद को देख कर हम लोग पानी पीते हैं और पति का आरती उतारते हैं पानी पीते हैं करवा चौथ के दिन और तीज का और हरताल का तीज होता है जो हम लोग हरताल का तीज का व्रत करते हैं और उसमें पूजा पाठ करते हैं उसको माना जाता है कि शिव जी का

इसलिए हम लोग के हाँ पूजा पाठ उ सारे चीज़ होते हैं और हमारे मंदिर मंदिर हम लोग जाते हैं मंदिर में माथे टेकते हैं माथे सूर्य भगवान का पूजा करते हैं सूर्य बहुस सुबह उठ कर रोज़ हम लोग पूजा पाठ करते हैं हमारे परिवार में सारे लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं और हमारे यहाँ माताएँ हैं जो हमारी माता हैं वह सुबह उठ कर पूजा करते हैं सूर्य भगवान नहा नहा स्नान करते हैं और हम लोग सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं सुबह रोज़ हमारे घर में आरती होती है हमारे परिवार पूरा उसमें सम्मिलित होता है और हमारे घर में आरती पूजा पाठ किए जाते हैं हमारे घर में बेबी बच्चा मैं जब मेरे घर में बच्चा होता है तो उसका पूजन किया जाता है उसका जाते हैं हम लोग मंदिल जाते हैं उसका मुंडन किया जाता है और हमलोग वहीं पूजा पाठ करते हैं देवी माँ का दर्शन करते हैं हमारे यहाँ पूजा पाठ किए जाते हैं और हमारे घर में हम लोग हिन्दू धर्म से हैं तो इसलिए हम लोग पूजा पाठ बहुत पसंद है इसलिए हम लोग पूजा करते हैं हमारे घर में बच्चे होते हैं बारह दिन का हो जाता है बारह दिन के हो जाते हैं महीने का का हो जाते हैं तो उनका भी पूजा पूजन किया जाता है हम मुंडन हो एक साल का हो जाते हैं एक साल के अन्दर उनका मुंडन किया जाता है इसलिए हम लोग देवी देवथांन पर जाते हैं और हम पर मुंडन कराते हैं बच्चों का अपने और वहाँ पर हम लोग का पूजा पाठ होता है वहाँ पर हम लोग का पूजा पाठ सफल होता है इसलिए हम लोग हिन्दू धर्म से माने जाते हैं इसलिए हम लोग को हम लोग के घर में पूजा पाठ किया जाता हैं और हम लोग पूजा पाठ हम लोग को देवी देवता हैं हमारे घर में मूर्ति है मूर्ति हैं उसका हम लोग पूजा करते हैं